جی سر ٹریول ایجنسی سے بات کر رہے ہیں اچھا اچھا اچھا اچھا جی سر ہمیں ایک گاڑی بک کرنی تھی دہلی جانا تھا تو کیا چارج لگے گا اچھا اچھا اچھا اچھا گاڑی کے حساب سے چارج بتائیں گے آپ اچھا اچھا سر جی اس کے لیے بندے بھی بتانے پڑیں گے اچھا سر آٹھ بندے ہیں اچھا اچھا اسکارپیو چلے گی جی جی ٹھیک ہے آپ اسکارپیو کا کرایہ بتادیں کتنا ہے اچھا اچھا اچھا نو ہزار روپیے ٹھیک ہے سر اوکے نو ہزار روپیے میں ہماری گاڑی آپ بک کردیں اور کل رائے والے پر بارہ بجے گاڑی پہنچ جائے سر ٹھیک ہے سر اوکے